असांजे घर में घर जी सफ़ाई पाणीअ जे पोचे सां ऐं झाड़ूअ सां कंदा आहिनि पर अॻे ज़माने में जेके वॾा हूंदा हुया उहे गांइ जो गोबर जो लेपो लगाईंदा हुआ छो त गोबर जे लेपो लगाइण सां मच्छर मक्खियूं न थींदा हुआ घर में पर अॼुकल्ह ई जेका पीड़ी आहे उहे झूनियूं गाल्हियूं छॾे करे नई टेक्नोलिजी जे हिसाब सां हलंदी रहनि थियूं इन करे उहे इहे गाल्हियूं न था न था कनि